पावसाचो रुतू पावसाच्या रुतूंत ह्या सिजनांत म्हाका भोंवपाक आवडटा खूब आवडटा त्या टायमार निसर्ग इतलो सुंदर जाल्लो आसता की तो इतलें आकर्शीत करता की तुमी त्याच सिजनांत भोंवतलीं आनी फुल पर्यावरण आमचें ग्रीन जाल्लें आसता सगळ्याक हिरवळ पसरलेली आसता त्या हिरवळींत मन सामकें रुतून वता जेन्ना आमी ट्रेकींगेक वता स्पेशली रानांनी ट्रेकींगेक वयता सो ते ट्रेकींग करपाक सुद्धा आमकां पावसानच आवडटा पावसान सगळ्याक उदक व्हांवता झरे व्हांवता धरणां भरलेली आसता त्या धरणान पळोवपाकूच मन इतलें आतुर्त आसता जाणां आनी पावसाच्या दिसांनी अशें पर्या पर्यटक प्लेसीचेर वचपाक तर चडच मज्या येता जशें की केरला केरलांत सारकें हिरवळ सगळ्याक हिरवळ महाबळेश्वर अशें खुबशें आमच्या भारतांत खुबशें देश ए गांव आसात जावं स्टेट्स आसात सो थंय वचून आमी वेगवेगळे तेरतरेवार निसर्ग पळोवपाक शकता ह्या पावसाचेर पावसाच्या सिजनांत आमी सपॉज खंय ट्रेकींगेक गेलीं जाल्यार ट्रेकींगेक आमी टेंट करून रावपाक शकता थंयसर आमी गरम उद जेवण करून गरमगरम गरम जेवणाचो स्वाद आमी तो आनंद घेवपाक शकता त्या पावसान तो पडटो पावस आनी व्हांवता तें उदक हें पळोवपाक लोक सारके रावलेले आसता आनी हें इतलें सुंदर आसता की तुजें सारकें मन भरून वता पावस कोणाक आवडना पावस सगळ्यांकच आवडटा बट जेन्ना तो चड जाता तेन्ना तें लुकसाण करता पूण पावस पावसाचो थेंब आनी पावसाचो वास हो लोकांक सारको आकर्शीत करता आनी त्या टायमाक चड आम्ही तो भोंवपाक सोदता थोडे लोक पळोवपाक सो भोंवपाक येनात कित्याक तांकां भिजपाक आवडना पूण म्हाका भिजपाक खूब आवडटा हांव सदांच पावसानच भोंवपाक प्रिफर करतलें आनी पावस हो म्हाका ल्हानपणांतल्यान आतां परेंत खूब आवडटा